سینٹرل ڈلہی ضلعے کے اختیارات بہت سے ہیں یہاں کی سڑکیں ریلوے ہوائی اڈے پبلِک ٹرانسپورٹ بہت اچھے ہیں یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ میں جیسے کہ بس اور میٹرو ٹرین چلتی ہے میٹرو ٹرین میں جو ہے اے سی لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ میٹرو کا سفر کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں گرمی کے دِنوں میں میٹرو سے اچھا سفر نہیں ہوتا لیکن جو لوگ دور کا سفر کرتے ہیں اُن کے لیے میٹرو بہت لمبا پڑتا ہے کیونکہ اُن کو میٹرو سے اُتر کر پھر الگ سے پبلک ٹرانسپورٹ جیسے کہ بیٹری والی رِکشا سے سواری کرنی پڑتی ہے یا بس لینی پڑتی ہے اِس وجہ سے لوگ ٹرانسپورٹ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں